पौधामे हमरा सभसँ नीक लागैए तरकारी सब्जीके खेती आ फूल के तऽ कोनो एहन विशेष नहि छै एहि दुआरे फूल तऽ दूए जगह काज करैत छै या तऽ भगवानके चरणमे आ या नहि तऽ देखै सुनैमे कने नीक लागैत छै कतहु सौन्दर्यीकरण करैमे आ फल सब्जीके तऽ काज छियै अगर अहाँके फल सब्जीके खेती अहाँ करैत छियै तऽ दस टाका अहूँके हैत घरमे से सब्जी हैत अगर पड़ोसिओ अहाँके यए अगर हुनका दिक्कत छै तऽ दए सकैत छियै तऽ सब्जीके खेती सभसँ नीक छै सब्जीके खेती करैमे कोनो हँ छै कने मेहनत आ बिना मेहनतके किछु तऽ होइत नहि छै तऽ सब्जी आ फल आ सब्जी जे छै से ओनाहिओ स्वास्थ्यके लिए जे हरा सब्जी जे छै से रोज खाना चाही फल हरा सब्जी एहिसँ सुन्दर आओर की कहब हम